हैलो हैलो अंजी कुन्न बोल्ला दा हैलो अंजी अच्छा ह् केह्ड़ा फोन हा थुआढ़ा एह् कल्ल ते नना आइयां शामीं लैने गी दौनों अच्छा इक्क मिंट आं ओह् में दिक्खेआ हा ते ओह् फोन ऐ निं जेह्का थुआढ़ा ओह् शैल करियै त्रट्टे दा ते ओह् केह् होआ नुहाड़ी पिन त्रुट्टी दी ते ओह् हून करने गी टैम लग्गना ते इक्क दौ दिन लग्गी जाने ते फिर दिक्खो भी देई ओड़गी भी परसों तगर देई ओड़गी भी आं ओह्दा जैक खराब होए दा जित्थें चार्जर लांदे कन्नै जित्थें ओह् लांदे कन्नें ई टूटियें आह्ली लीड़ ओह्बी खराब होई दी ही ते हून एह् ऐ कि ओह् जेह्की टूटियें आ्ह्ली लीड़ ऐ ओह् निं होनी ऐ ठीक बा अगर उसी ठीक करना होऐ ते दौ ज्हार रपेआ लग्गना ई होर इंया जेह्ड़ा चार्जर आह्ला ऐ ते ओह् करी ओड़गी ठीक ते ओह्दा ज्हार रपेआ लग्गना बारां सौ इन्ना गै लग्गना होर भी सनाई ओड़गी किन्ना लग्गना होर ठीक ऐ ठीक ऐ एह् परसों आई जायो लैने ई दपैह्रीं बाद आयो ठीक ऐ ओके खरी भी तां